हेल' अ औ औ मैगं मैगंआथ' मैगंआथ' ओरैनो दानि ओंखारनाय दङो थमेथ' आलु बिसोरथ' थाखागोन अलरेडि आमफ्राय माबा थागोन गामिनिफ्राय गामिनिफ्राय लायनो नागिरदों आरो दा आर बेबो नों दा बायनो हागोन बायोब्ला ओरैनो थ' बेखौथ' नों बेसेबां बेसेबां बायनो नागिरदों औ मबेखौ आलु

बेखौनो नों माबादो रायज्लाय रायज्लाय फैदो दा फैनानै नोङो बेथ' दं दंखायो नालाय ओरैनो माबा हरो जेनेबा केजियावहाय बिस थाखा हरो नालाय आमफ्राय बस्था बा एसे खम मोनगोन आरो बस्था हिसाब बा गाज्रि मोजां थायो नालाय बे न'निखौ मोनस्लाबाब्ला एखमब्ला फायखारिफोरनिफ्राय लाखिनाय जायो आरो दस्राफोरनिफ्राय औ न'निखौ मोनस्लाबाब्ला दाथ' ओरैनो फायखारिफोरनिफ्रायसो लाखिनाय थमेथफोराबो बिदिनो नों दा दा लांफै दा लांफैनो ना गाबोन लांफैनो ओरैनो

औ जायो

जोगोनार फिथाय मानि आंनो हर आंनो हरनो नागिरदों नोङो नामा मानि जमा औ जमा खालायनानै हरगोन मानि आंनो फाननो

बेसे बुरजा ओरैनो ए खमाव एसे नों खमाव हरब्ला मोजां जागोन माने आंबो फानफिननांगौ जायो ना

जायखिया रायज्लायनानै ए औ औ जायखिया अ जमा खालामनानै हरदो होमब्ला औ औ औ

औ नों सम लानानै फैदो होमब्ला

औ औ दे